मेरा नांऽ नेहा ऐ अं'ऊ रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच रौह्न्नीं ते अं'ऊ एह् गल्ल करना चाह्न्नीं कि न्यू जनरेशन गी खेती बाड़ी करनी चाहिदी जां नेईं करना चाहिदी में बी ते यंग एज दी ते ऐ में ते कीता निं कदें पर साढ़े मां प्योऽ शुरू दा करदे आए न हून असें ई कोई आक्खै कि तुस खेती बाड़ी करो मतलब बाह्ड्डी गोड्डी करो अस नेईं करी पाने क्योंकि हून दे जमानै च बच्चे एह् कम्म करदे गै नेईं क्योंकि हून ते मशीनां आई चुकी दियां पर इ'नें मशीनें कन्नै लोक ते बड़े खुश न कि हून मशीनां आई दियां न ते असें अपनी खेती बाड़ी दा कम्म करना ऐ पर ऐसा नेईं करना चाहिदा अस करगे आपें ते साढ़ा शरीर तंदरुस्त रौह्ना साढ़ा शरीर तंदरुस्त रौह्ना ते बमारियें कशा असें दूर रौह्ना ते बमारियें कशा दूर ते रौह्ना होर घरै दी फ्रैश सब्जी खानी जि'यां अस कनक लागे ओह् साढ़ा आटे आस्तै अस सब्जियां लागे फ्रेश फ्रेश सारा किश ते हून जि'यां हट्टिया दा कोई चीज़ां लैन्ने आं ओह् कोई फ्रेश थोह्ड़े ना होंदियां इस कारण पर मेरे कहने दा इ'यै मतलब ऐ की असें बच्चें गी बी खेती बाड़ी दा कम्म करना चाहिदा क्योंकि इस कारण असें